बी जे पी सरकार जाल तेनच्यान पेट्रोल गोंयां खूब वाडलां पेट्रोल वाडलेल्यान लोक त्रासान पडटा पेट्रोलान किद जालां कि मदें वाडटा मदें देंवतां आपल्या काय खबर आसना पेट्रोल पंपार गेल्यार लोक म्हणटा की अंयशीं रुपया लिटर आनी तें किद करता की बसी बी आसा पळय पेट्रोल वाडल्ल्या म्हणटगीर बसी तिकेट आसा वाडटा वाडल्या म्हणटगीर किद जाता की

आनीक लोकान चड आता किदें जाला गांवांनी आसा पळय त्यो बसीस आसा वचना गांवां भितर मागीर लोक किदें करतालो पेट्रोल गाडियेन भोंवपाक पडटा गाडयेन भोंवपाक गेल्यार किद जाता पेट्रोल चड वाडला सरकारा कडेन मागचें की तें पेट्रोल आसा तें मातशें कमी करचें आनी कमी रेटीन दिंवचें अशें मागणी आसा